मैंने फ्लिपकार्ट से एक रियलमी का कवर मंगाया था बैक कव्हर है मेरा काफ़ी अच्छा कवर है इसकी स्किन अच्छी है इसमें इसके अंदर फोन में पानी नई जाता है कवर लग जाता है तो और इसको रख दो टेबल पे अच्छा दिखता है